تیراکی کے مقابلے میں ریس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں اچھا خاصا کھانا اور پینے کا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد ہم ریس کی تیاری کر کر سویمنیگ پل کے پاس جاتے ہیں بہت اچھے سے کرتے ہیں اگر مجھے کہیں مقابلے میں حصہ لیا گیا تو ہاں میں حصہ لینا چاہوں گا اور دیش کا نام بہت اچھے سے روشن کرنا چاہوں چاہوں گا اور دیش کو بہت آگے پہنچانا نام سے سویمنیگ تیراکی سے بہت آگے لے جانا چاہوں گا